टिवी ही एक मनोरंजनाचें साधन आसा टिवीचेर आमकां खुबश्यो गजाली पळोवपाक आयकुपाक मेळटात जग भरच्यो बातम्यो आमकां टिवींतल्यान कळटात टिवी आसल्या कारणान आमकां जगांत घडिल्ली गोश्ट आमी घरा बशिल्ले कडेन पळोवपाक शकतात टिवींतल्यान आमी नवीन नवीन गोश्टी शिकपाक शकतात जशे टिवीचेर जे कुकींग शो पळोवन आमी वेगवेगळे रुचीक पदार्थ घरान रांदपाक शकतात तशेंच जाण्टे लोक जे घरानच आसतात ते टिवी पळोवन आपलो वेळ घालोवपाक शकतात जशें आमी जेवतना घरांतले सगळे लोक एकठांय बसतात तशेंच टिवी पळोवपाक लागून सगळे लोक एकठांय बसून आपलो वेळ घालोवपाक शकतात टिवीचेर आमी वेगवेगळ्या भाशेची खुबशीं गाणीं आयकुपाक शकतात आनी वेगवेगळ्या भाशेच्या चॅनला लागून आमी भाशा शिकूं येता नॅशनल ज्यॉग्रॉफी ह्या सारक्या चॅनला लागून आमकां जनावरां नुस्तें इत्यादिची माहिती कळटा टिवीचेर टिवी लागून आमी घरा बशिल्ले कडेन वेगवेगळी स्थळां पळोवपाक शकतात देशांत किंवां देशा भायर चलतले खेळ आमकां घरा बसून टिवी लागुनूच लायव पळोवं येतात